हाँ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम ही स्कूल हुआ करते थे जिस के वजह से बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाकर बहुत दूर दूर तक का सफ़र तय कर के विद्यालय तक जाना होता था जो कि अब कम कर दिया गया है क्योंकि अब सरकार हर गाँव में एक से दो विद्यालय बनवा रही है जिसके वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता और वह अपने गाँव में भी रह कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कुछ बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि वो बहुत ही बिगड़ैल होते हैं या फ़िर यदि किसी के घर की आर्थिक स्थित अच्छी ना हो तो भी बच्चों को स्कूल भेजने से नकारा जाता है